मैंने एक प्रोडक्ट हेयर जेल खरीदा था लेकिन उस जेल को खरीदने के बाद मेरा बहुत ही नकारात्मक अनुभव रहा क्योंकि वो बहुत झाग वाला था और पता नहीं उसको लगाने के बाद मेरे बालों में वैसा इफेक्ट भी नहीं आया था जैसे कि उस पर बताया गया था और साथ ही उसमें उस प्रकार की खुशबू भी नहीं आ रही थी जैसे उसमें लिखी गई थी तो ओवरऑल मैं उस प्रोडक्ट से बहुत ही नाखुश हूँ